हें कांय शेत ना म्हुळ्यार चोवपा गेल जाल्यार शेतकार कित कोत्ताय जाण तूं तेंगे क्रॉप्स कातोताय मागीर तीं मेन रोडाचेर हायवेचे बी येयन न्हू फ्रेश फ्रेश विकताय आनी फ्रेश विकताय न्हू तें लोकांकूय घेवपा बोऱ्या पोडटा आनी लोक आमगे लोकल लोक जे आसताय चोय ते रावताय कार कार रावता बायक रावता आनी ते लोकल प्रोड्यूस थिंगा शेता सायडी घेताय चोडशे आनी तें फ्रेश आतां सोदांचें सोदां काबार जाता एशेकोन्न आमगे लोकल प्रोड्युसर जे आसताय चोय ते चोडशे मार्केटां वोचोन विकपा वोचनाय चोडशे लोकल एरियां भितोर विकताय आनी दील जाल्यार देखून आतां जायत प्रोड्यूस जाल्याय दील जाल्यार देखून आमगे ते हॉटिकल्चरा गाड आसताय थिंग ते प्रोड्यूस दिताय मागीर थिंगसोन तें सप्लाय जाता लोक येन ओताय कस्टमर चोडशे म्हळ्यार लोकल आमगे जे आसताय चोय ते शेता सायडी विकोन काबार कोताय